हाँ बोलिए कौन अच्छा अच्छा हाँ मुझे एक्चुअली आप गाड़ी के बारे में बताइए मुझे एक्टिवा आई चाहिए थी तो आप

कितने की पचहत्तर पछत्तर हज़ार की कैश है क्या और फाइनेंस करवाना है तो अक्चुअली मुझे फाइनेंस करवाने करवाके ही चाहिए थी टेस्ट तो नहीं ले पाएँगे तो आप फाइनेंस का बता दो एक बीस की अच्छा तो अभी मिल रहे हैं क्या वह फाइनेंस तो दो तीन साल का हो जाए तीन साल कम से कम

पाँच हज़ार पाँच हज़ार तो कुछ ज़्यादा हो जाएगी थोड़ा कम वाली बताओ ना और कितनी बन सकती है कम से कम मंथली कितने कितने बढ़ जाएँगे फिर भी नहीं नहीं पाँच साल का अच्छा ब्याज कितना लग जाएगा इसमें यह बेटा

पंद्रह सौ रुपये अच्छा ठीक है और और वह गाड़ी के बारे में बता दीजिए मुझे कि मतलब उसकी सर्विसिंग वगेरह कितने कितने टाइम पर लगती है और उसकी जो एवरेज कितना कितना देती है वह एक्टिवा सर्विसिंग फ्री रहेगी और उसका एवरेज वगेरह कैसा है

अच्छा ठीक है और और इसमें मतलब अपन को कितने कितने कितने किश्त देना है यह बता दो कम से कम वाली जो आपसे मैं अभी पूछ रही थी कि कितनी बनेगी डाउन पेमेंट आप ले लीजिएगा कितने जमा करना पड़ेगा मिनिमम अच्छा

ठीक है मैं पच्चीस कर सकती हूँ बाकी का आप किश्त बना लीजिएगा तीन चार ही कर दीजिए अगर तीन में हाँ नहीं हो पता है तो चार ठीक रहेगा हाँ आप बुक कर दीजिए और डाक्यूमेंट में क्या क्या देना है आप बता दो

हाँ आधार कार्ड पैन कार्ड और फ़ोटो वगेरह लगेगी फ़ोटो लगेगी अच्छा चलिए ठीक है तो मैं फिर कब आ जाऊँ आप बुक तो कर लीजिएगा और कब आना है लेने के लिए तो आप बता दो अच्छा ठीक है ठीक है आप बुक कर लीजिए हम आते हैं हैं ना ठीक है हाँ हाँ हाँ नाम लिख लो नाम लिख लीजिए आप नमिता

नहीं कीर्ति क्रातिका नहीं नहीं नहीं क्रातिका नहीं लिखना है क्रातिका नहीं लिखना है आप कीर्तिका ऐसे लिखिए हाँ कीर्ति के आई आर टी आई के ए तन्ने एड्रैस आप वही गुलाबरा का डाल दीजिए गुलाबरा जैन मंदिर के पास न्यू जैन मंदिर के पास छिंदवाड़ा ठीक है वेलकम